म्हाका अशें दिसता सद्द्या आमच्या भारता मुखार लव जिहाद भ्रश्टाचार काळो पयसो चीन आनी पाकिस्तान आनी लोक संख्या नियंत्रण ह्यो मेजर गोश्टी जावन आसात त्या दृश्टीन आमचो सरकार वेगळीं वेगळीं पावलां उचलता

भ्रश्टाचार कंट्रोल करपा खातीर शेतकऱ्यांक बी डायरेक्ट ऍकांवटाचेर पयशें व घालता मिडल मॅन ऍलिमीनेट केला तशेंच काळो पयसो कंट्रोलान हाडपा खातीर सद्द्या दोन हजार रूपयाच्यो नोटी चलनांतल्यान काडून उडयल्यात आनी त्यो तीस सप्टेंबर पर्यंत चलतल्यो मागीर त्यो चलच्यो ना चीन आनी पाकिस्तान आमचे कट्टर दुश्मन आसा तांका आमचो सरकार वेवस्थीत हाताळटा पाकिस्तानाक तर तांणीं कसलीय ऍक्शन घेतली जाल्यार आमी ताचेर इमीजियटली रिटॅलियेट करून तांकां जशाक तशें उत्तर दितात इवन पयलींच्या काळांतलें चिनाचें वागणें आनी आताचें चिनाचें वागणें खूब सुदारलेलें आसा आनी तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमचे माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी हांच्यानी जगार आमकां भारताक एक वेगळीच उंचाय गांठून दिल्ली आसा इवन अमेरिका रशिया सारकें बल्लाड देश सुद्दां आतां भारता कडेन सहकार्याच्या दृश्टीन पळयतात हाच्या पयलीं अशें कांयच कांयच जाय नाशिल्लें आतां जितलो रिसपॅक्ट एट इंटरनेशनल लॅवल आमचे प्रायम मिनीस्टर मोदी हांका मेळटा तें पळोवन ऍज अ भारतीय आमची छाती अभिमानान फुगता वी आर प्रावड टू बी इंडियन